आमचें सरभोंवतणी नितळसाण दवरपा खातीर आमी सगळीं एकठांय जावन वावरपाक जाय आमच्या वाड्यार समज दे किदें फंक्शन आसलें आनी ताका लागून जर आमकां आमकां सगले कचरो बीन जालो जाल्यार ते आमी सगल्या वाड्या वयल्यांनी मेळोन काडूंक जाय वा सरभोव आमच्या सरभोंवतणी नितळसाण दवरुपाक लागून आमी सद्दां झाडू झाडू मारपाक जाय आनी भायर जी बारीक बारीक झाडां बिळां आसा ती काड ती काडपाक लागून आमी सद्दां मुन्सिपाल्टी वाल्याक सांगपाक जाय आनी जेन्ना ती झाडां वाडटा तेन्ना तांकां कट करूंक अशें तांकां आमी आपोवपाक जाय घरा भोंवतणी जेन्ना पावस पडटा तेन्ना बसून खुबसो चिकल बीन जाता आनी थंय पाणी बिणी सगळे आडवान रावता तें बसून आमी जावंक दिवंक जायना कारण हाका लागून खुबशे दुयेंसा बसून जावपाक शकता आमचे सरभोंवतणी आमी सगळे बरें करून दवरूंक जाय आनी मुन्सिपाल्टी वाल्यांक सांगून हें नितळ कळपाक लागून आमची आमचो हेल्प करपाक अशें तांकां सांगपाक जाय आमी आमच्या घरा भायर सान मारता तशेंच आमचे रोडार बसून कितें चड कचरो बिचरो आसले जाल्यार आमी ताका क्लीन करपाक जाय आनी आमी सगळीं एकठांय येवन हें काम करपाक जाय